मैंने टी वी पर बहुत ज़्यादा एडेटाइज़ देखा था केश कांति तेल का मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया था इतना सब लोग बोल रहे थे केश कांति तेल बहुत अच्छा है भौ अच्छा है तो मैंने भी एक बार दुकान से जा कर केश कांति तेल लाया फिर मैंने उसका इस्तेमाल किया अपने बालों में मैंने देखा कि एक हफ़्ते यूज़ करने के बाद मेरे बाल बहुत ही सॉफ़्ट सॉफ़्ट लगने लगे थे जो बालों का पहले रूखापन था जो बिलकुल ड्राय ड्राय लगते थे तेल लगाने के एक हफ़्ते बाद मैंने देखा मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की से हो गए हैं बिलकुल सॉफ़्ट सॉफ़्ट लग रहे हैं और उलझने भी कम हो गए पहले बहुत उलझते थे पर एक हफ़्ते बात मतलब कंटिन्यू मैंने वह तेल को एक हफ़्ते तक लगाया तो मैंने देखा कि मेरे बाल कंघी में कम उलझने लग गए हैं और बहुत ही हाथ लगाओ तो बिलकुल एक दम सॉफ़्ट से लगते बहुत अच्छे लगने लग गए और और एक चीज़ मैंने देखी मेरे सिर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ था मैं बिलकुल पेरशान हो गई डैंड्रफ से मैंने बहुत कुछ आज़माया था अपने बालों पर पर जैसे ही मैंने वह तेल लगाना चालू किया तो उसके बाद मेरे सिर के डैंड्रफ बिलकुल कम हो गए मतलब बहुत ही कम हो गए पचहत्तर पर्सेंट डैंड्रफ ख़त्म हो चुके थे पच्चीस पर्सेंट बचे थे तो वे भी धीरे धीरे कम हो रहे थे पहले मेरे सिर में बहुत खुजली होती थी मतलब लगभग दो चार दिन तक बाल ना धुलो तो ऐसे खुजली होने लग जाती थी तो वह तेल लगाने के बाद वह खुजली भी गायब हो गई मतलब वह तेल मैं लगाती थी तो खुजली भी नहीं होती थी तो वह तेल काफ़ी अच्छा था उसके बाद मैंने देखे कि बाल पहले बहुत झड़ते थे कंघी करो तो बहुत सारे बाल नीचे पड़े मिलते थे उस तेल ने मेरा जो बाल गिरने का था बाल भी गिरने बंद कर दिए बाल भी गिरना बहुत कम हो गया मतलब पचहत्तर अस्सी पर्सेंट बाल गिरने कम हो गए तो उससे बाल झड़ने भी कम हुए और बाल की जो लेंथ थी बाल भी काफ़ी बढ़ने लगे पहले बाल ज़्यादा बढ़ते नहीं थे मतलब काफ़ी दिनों में बढ़ते थे बढ़ते तो थे पर काफ़ी दिनों में बढ़ते थे तो वह तेल में सच में इफेक्ट किया उससे बाल काफ़ी बढ़ने लगे और बालो में अलग ही शाइन आने लगी बाल बिल्कुल चमकदार दिखने लगे काले काले से दिखने लगे तो वह केश कांति तेल मुझे काफ़ी अच्छा लगा मेरे बालों को उसने बहुत सारे फ़ायदे दिए बाल बढ़ने लगे काले दिखने लगे सिल्की दिखने लगे डैंड्रफ ख़त्म हुआ तो अच्छा तेल था वह